میرا پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے میں کرکٹ کو اس لئے بھی پسند کرتا ہوں کیونکہ یہ ایک ٹیم کا کھیل ہے جو ٹیم ورک صبر اور مہارت کا مطالبہ کرتا ہے مجھے کرکٹ کی دوڑیں بنانے گیند پھینکنے اور گینڈ پکڑنے کی مہارت پسند ہے مجھے کرکٹ کی ٹیم ورک اور ہم آہنگی بھی پسند ہے میں کرکٹ کو اس لئے بھی پسند کرتا ہوں کیونکہ یہ ایک مقبول کھیل ہے اور میں اپنے دوستوں اور خاندان کے بچوں کے ساتھ کھیلنا پسند کرتا ہوں